हेल' अ आं नोंसोर गामियाव थांनो नागिदोंमोन नोंसोरनि जायगाफोरा लामाफोरा माबायदिथाय गारि खारनाय हाल सालफोरा लामाफोरा आंथ' ओइ पाठसालानिफ्राय नोंसोर गामियाव थांनो नागिदोंमोन आंथ' खुनु दिन नोंसिनि जागाफ्राव थाफेराखै लामाफोरा माबायदिबा गारिफोरा बेसेसिम लागोनबा नोंसोरनि जायगासिम माबायदि जागोन लामाफोरा माबायदिबा गारिफोर लांजागोनना लांजाया आंबो थाफेरबायाखै बेराद गोबाव जाबाय नोंसोर गामियाव दा लामाफोरा अबेजों थांनांगोनबा लाइन बास थाङोना थाङा लाइन बास थाङोना थाङाब्ला लाइन बासफोर गारि फिसाफोरा बेसेसो लागोनबा आंबो आंथ' थांगोमोन आमफ्राय आंबो थांफेराखैना लामाफ्रा माबायदि जादों दा नोंसोर गामियाव हाबजानायाबो बेराद गोबाव जाबाय हाबनोबो थांनो मोनफेराखै औ आङो रिर्जाभखोनो लानानै थांगौमोन आं थांफेराखैबोना लामाफोरा माबायदि जादोंबा हाल सालफोरा लामाफोरनि हाल सालफोरा होमब्लाथ' गिदिंनायसो जागोन खोमा होमब्लाथ' जायगाफोर लामाफोराबो मोजां नङाब्ला आं गारिसो लांगोन आं दा साइकेलजों थांनो हायाना गोजाननि आरो आं असिना मानसि जाहैबाय नोंसोरनि जागायाव आं नाहैनोसो थांनो नागिरदों थांफेराखैबो दा एखायन्थ' आङो गारिफोरा बेसे लागोन जायफोरा माबायदि नोंसोर गामिनि हाल सालफोरा माबायदि जाना दं बेखोसो सोंहरनायदोंमोन आरो आं